हा हरि ओम दीदी कीअं बसि मज़े में तव्हां कीअं आहियो दीदी मालु लिखाइणो हो त मालु लिखाए थो वठां तां जेतिरो थियो ओतिरो जल्दी मोकिलाए वठिजो हींअर

न हू त ॻाल्हि ठीकु आए पर हाणे सियारे जो मौसमु चालू थी वियो आहे ऐं हिते माण्हू खे सर्दी ज़ुकामु खंगु जामु चालू थी वियो आहे हाणे शरीर में बि हीअं थोरी क्रीम व्रीम लॻाइणी जूं आइटमूं खपनि थोरियूं त हू ॾिसोसि थोरो जल्दी थी सघे त हूं हा हा हूं न मालु त चङो खपे पाण जे के ज़रूरी शयूं जीअं हींअर माण्हुनि खे खंगु थी वई आहे सर्दी थी वई आहे ज़ुकामु थी वियो आहे हा त जेके इहे टे चार जेके रनिंग रनिंग आइटमूं आहिनि उहे मां तव्हां खे लिखायांव थो भले हू ॾिसो हींअर थोरो जल्दी मोकिलण जी कोशिशि कयो ॿियो मालु भले पोइ ॿ चार ॾींहनि खां पोइ मोकिलिजो जेतिरो जी जेतिरो थिए ओतिरो जल्दी मोकिलियो तव्हां मोकिले न सघो त अहिड़ो हुजे त मूंखे फ़ोन कजो केरु मुंहिंजो सुञातलु गाॾी वारो केरु ईंदो हुजे त हुने में न त पोइ हिकु ॿ जेके ज़रूरी पार्सल आहिनि हू हुनमें ई मां घुराए थो वठां न त

जी जी मां गोरियूं त चङियूं खपनि अगरि तव्हां सभु मोकिलाए सघो त तव्हां ॾिसो तव्हांजे हिसाब सां कंहिं में ट्रांस्पोर्ट में कंहिं में सेट थींदो हुजे तव्हांजी सुविधा त पोइ भले वॾा पार्सल ॿ टे मोकिलायो हा जी जी

जी जी जी जी न माण्हू त हींअर केरु अची नथो सघे हींअर चाहे हाणे एकदमि मौसमु चेंज थी वियो आहे त इन करे सर्दी ज़ुकामु बुख़ारु हिते खंगु जामु माण्हू खे थी वई आहे त इहे जेके ज़रूरी आहिनि हू मां दवाऊं लिखी करे लिस्ट मोकिलियांव थो पोइ मुंहिंजो केरु गाॾी वारो अचे सुञातल त हुने जे हथां तव्हां भले नंढो पार्सल ठाहे हुनजे हथां मोकिलाए वठो बाक़ी जी जी ॿियो दवाऊं भले इहो ट्रांस्पोर्ट चालू थिए पोइ भले ॿ चार ॾींहं खां पोइ ॿियूं जेकी बि आहिनि मां तव्हां खे लिखायां थो ट्रांस्पोर्ट बंदि आहे हींअर मालु अचण जी तंगी आहे जामु हू त मूंखे ख़बरु आहे ॻाल्हि हू त छा अञा जी जी अञा ट्रांस्फ़र खुलंदो उनमें ॿ चार ॾींहं लॻी वेंदा त मूंखे हीउ थोरो जल्दी आहिनि दवाऊं जेतिरो थिए ओतिरो तव्हां जल्दी मालु पैक करे रखो केरु गाॾी वारो अचे थो त मां हुनखे चवांसि थो बरोबरु न दीदी पोइ जेको थियो तव्हां मूंखे बिल विझी करे जेतिरो थियो ओतिरो जल्दी मालु मोकिलाइजो जी दीदी